جی ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ماہی گیری کے لیے جاتے تھے تو ہمارا سفر اس طرح کٹ جاتا تھا کہ ہم سب لوگ ایک ساتھ مل کر جاتے تھے جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کی وجہ سے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا اور سفر بھی جلد سے جلد کٹ جاتا تھا اور رہا ماہی گیری کے وقت ہم یہ گیت گایا کرتے تھے جیسے کہ کیا خوب لگتی ہو بڑی سندر دکھتی ہو یہ گانا ہم سب مل کر گایا کرتے تھے اور صبح سے شام تک ہم دوسرے گیت بھی گایا کرتے ہیں جس سے ہمیں سستی پنا نہیں ہوتا